नमस्ते हाँ हाँ बहुत इस समय जो प्रचलन है नई नई ख़ूब डिजाइनर ख़ूब पायल आई है बिछुआ आई है गले का हार आया है क्या लेंगी आप

अच्छा हाँ हाँ ले लीजिए है एक इससे सुन्दर सुन्दर डिजाईन वाला है इस समय वही चाँदी का जो है कि सात सौ रुपये भरी चल रहा है चाँदी क्या लेंगे चाँदी लेंगी कि सोना लेंगी हाँ नहीं सात सौ रुपये भरी में है सोना आपका पैंसठ हज़ार रुपये भरी का है एक दम बढ़िया वाला सोना है हाँ हाँ लीजिए देखिए कौन सा डिजाईन लेंगी हाँ हाँ वे भी हैं हाँ वे भी हैं ठीक है लीजिए पायल कितने भर की लेंगी लगभग में ठीक है आइए देखिए बैठिए बढ़िया बढ़िया डिजाईन छाटिए जो सी डिजाईन आपको अच्छी लगे वह तुला लीजिए हाँ चूड़ी भी रखे हैं आप वही क़रीब पैंसठ हज़ार रुपये भरिए तो आपको वही क़रीब सत्तर के आस पास हमें लगता है आ जाएगा कुछ कमो बेशी में वह फिर

अच्छा ठीक मन सोना उसी रेट का है आपको ख़ाली डिजाईन पसंद आए जिसका उस जितना उसका तोल बनेगा उतना उस पैसा देना पड़ेगा और क्या

हाँ

अंतः कई छोटे वालों में कुछ कम रेट में आ जाएगा आपका जो तेवर सौ पूरा सोना रहेगा उसमें ज़्यादा रेट में जाएगा आपको जो पसंद आए उस जी अच्छा तो वही लगेगा जो आपका प्योर सोना रहेगा उस वही सुन्दर लगेगा ठीक है आइए ले लीजिए ठीक नमस्ते दी आप आइए हमारी दुकान पर बढ़िया बढ़िया डिजाईन देख करके ले लीजिए नमस्ते